एह् जरूर निं ऐ कि रुट्टी बनाना कम्म सिर्फ जनानियें दा ऐ साढ़े घर ते मरे बड्डे जेठ न जेह्ड़े उ'नें पी ऐच्च डी कीती दी ऐ ओह् डाक्टर न ते ओह् अपनी जेह्ड़ी उं'दी वाइफ ऐ यानी जेह्ड़ी उं'दी धर्मपत्नी ऐ ते ओह् ओह् बी स्कूल प्रिंसीपल लग्गी दियां न ते ओह् उं'दी हैल्प करने आस्तै सवेरै उट्ठियै उ'नें गी सब्जी कट्टी दिंदे न कि कि अगर अस कम्मै आह्ली कोला सब्जी कटाचै ते ओह् साफ सुथरी निं कट्टदी ऐ कोई कीड़ा निं रेई जा ते इस बास्तै ओह् सब्जी बड़ी कट्टना पसंद करदे न ओह् ते रुट्टी बी बनाई लैंदे सारी ते जेह्ड़े मेरे दूए जेठ न ओह् ओह्ते बड़ी सोआद रुट्टी बनांदे न ओह् बी बनाई लैंदे न रूट्टी जरूरी निं ऐ कि जनानियां गै रूट्टी बनान जां कुड़ियां गै रुट्टी बनाना जां बच्चें गै अज्ज हर इंसान गी रूट्टी बनाना औनी चाहिदी ऐ जि'यां कुड़ियां बी बनान मुड़े बी बनान बंदे बी बनान जनानियां बी बनान आखदे निं दो पेहियें पर गड्डी चलदी ऐ इक पेहिये पर गड्डी निं चलदी इस आस्तै अगर अस घर दे चार मैम्बर आं ते सानूं मिली जुलियै चौनें गी कम्म करना चाहिदा अगर कोई आटा गुन्ना दा दूए गी फुल्का बनाई उड़ना चाहिदा इक गी सब्जी बनाई ओड़नी चाहिदी ते एह्दे कन्नै कम्म जेह्ड़ा बड़ी जल्दी निपटी जंदा ऐ इक परोआर खुश अस खुश ते इक तुस कदें नोटिस करेओ ध्यान च रक्खेओ कि जेह्ड़े बंदे सब्जी बनांदे ओह् बड़ी सुआद बनांदे न ओह् बड़ी खुशी कन्नै बड़ी मेह्नत कन्नै बनांदे जनानियें गी बड़े सारे कम्म होंदे न ते ओह् थोह्ड़ा जल्दी जल्दी च हत्थ पांदियां एह् बी करी लैचै एह् बी करी लैचै एह् बी करी लैचै ते उं'दी जेह्ड़ी सब्जी दा इन्ना सुआद ऐनी बनी पांदा पर बनाने आह्ले गी आखदे नी जनानी घर दा लक्ष्मी रूप होंदी ओह् बनानें आह्लियां ओह बड़ियां सुआद बनांदियां ऐसी कोई गल्ल निं ऐ ते अपना बंदे न जेह्ड़े जि'यां जनानी बैचारी कुतै बमार होई जंदी ऐ जां थकी जंदी ऐ ते बंदे गी इन्नी हारी इज्जत जरूर हैल्प करनी चाहिदी ऐ इन्नी मदद जरूर करनी चाहिदी ऐ के अपनी जनानी दी बास्तै इन्ना हारा ओह् कम्म करै कि चलो होर कुछ नेईं ते सब्जी गै बनाई उड़ै ऐं जि'यां दाल उब्लना रक्खी एह् बड़ा बड्डा कम्म होंदा ऐ चौल उबाइल करी उड़े दाल उबली दी होऐ जनानी फटोफट तड़का लाई लैंदी ते सारे गी रुट्टी परोसियै देई उड़दी ते ते एह् कम्म सानूं जरूर करने चाहिदे खुशी खुशी कन्नै चाहिदे हर बच्चे गी करने चाहिदे मैं ते अपनी बेटी छोटी ऐ अल्लै मेरी बेटी दसमीं च लग्गी ऐ पर उस्सी मैं अठमीं च गै लाई ओड़ेआ

दाल बनाई लैंदी ऐ जि'यां आलू दी सब्जी मेरा बेटा अल्लै सतमीं च पढ़दा ऐ ओह् बी बनाई लैंदा ऐ ते अस अस आखने कि सारा परोआर मिली जुलियै कम्म करै ते अस बी खुश साढ़े बच्चे बी खुश अस अपने बच्चें गी कुछ सखागै ओह् बी आपै अपने बच्चें गी कुछ सखान गे ते साढ़े कल्चर च एह् चीजां बड़ियां जरूरी न ते सखानियां बी चाहिदियां ते होनी बी चाहिदियां ते करनी बी चाहिदियां ते जे अस निं सखागै ते कोई बी नेईं सखाई पांदा ते जे अस कुछ सखागै ते बच्चें सिखन गे बी ते अगले करना गे बी ते इस चीज च बड़ी खुशी होनी चाहिदी ऐ कि साढ़े परोआर दे जेह्ड़े बंदे न ओह् कम्म करना आंदा ऐ जेह्ड़ी साढ़ी माता होर न जेह्ड़ी मेरी सस्स न उ'नें अपने बच्चें गी बड़ी अच्छी संस्कार दित्ते दे न बड़ी अच्छी शिक्षा दित्ती दी ऐ मेरी सस्स बचैरियां जेह्ड़ियां मतलब कि इन्ना पढ़ी लिखी दी निं ऐन पर उं'दे बच्चें जेह्ड़े सारे गै पढ़े लिखे दे न उं'दे बेटे अच्छे पढ़े दे न बड्डे बी पढ़े दे अच्छा पी ऐच ड़ी कीती दी दूए बी पढ़े दे न त्रिये बी पढ़े दे न ते ते एह् चलो एह् चीज बड़ी अच्छी ऐ इक माता पिता सखाई सकदे न होर साढ़ी सस्स नै अपने सौह्रे नै क्योंकी साढ़े सस्स नै बच्चे पाले सौह्रा साढ़े भाई एह् आखदे में तीसरी पढ़दा हा छोटा जेहा हा ते बचपन च गै पूरे होई गै छोटे छोटे रेहियै हे इस गल्ल दी बड़ी खुशी ऐ में आखनी हर बंदे गी स्ट्रगल अपनी लाइफ च आंदा ऐ होर करना चाहिदा ऐ मुशिकलां दा सामना करना चाहिदा अपने बच्चें गी सखाने चाहिदे एह् साढ़े डोगरी लोकें दी इक बड़ी अच्छी सीख होनी चाहिदी ऐ